नमस्कार नमस्कार बताइए आफिस में जो है काम करवाना है अच्छा अच्छा तो कौन सा काम कराना है जो है ऑफ़िस में अच्छा ऊ पंखा लगवाना है

अच्छा अच्छा अच्छा तो इसका जो है मतलब जो है कौन कौन सा आइटम जैसे कि बिजली मीटर हो गया ठीक है पंखा हो गया कंप्यूटर हो गया और वह मतलब जो है एल ई डी वह टी वी हो गई ठीक है ये सारे आइटम जो है लगने हैं आवाज़ आ रही है हाँ हाँ हाँ तो मतलब हम सारा काम जो आई एस आई का आता है वही हम लगवाएँगे जो है आपके वहाँ ठीक है जो तार है या जो आइटम जो होगा तो वह कम्पनी का ही ब्रांडेड आपके वहाँ लगवागे ठीक है तो आप हाँ अपना अच्छा एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे जो है आपका बजट कितना रहेगा

दस हज़ार पचास हज़ार अच्छा तो मैम पचास हज़ार में क्या कर मतलब जो है यह और आपको आगे ऊँचा बढ़ना पड़ेगा कम से कम एक डेढ़ लाख के ऊपर जाना पड़ेगा तभी हो पाएगा थोड़ा थोड़ा तेज़ बोलिए आवाज़ आपकी स्लो आ रही है ठीक है थोड़ा तेज़ बोलिएगा हाँ हाँ हाँ तो ई हम हमारे वहाँ सारा काम जो है आँ मतलब कम्पनी का ही ब्रांडेड लगता है जो है तो हमारा कहने के मतलब है आप बजट थोड़ा बढ़ाइए क्योंकि पचास हज़ार में तो उसमें जो है या देखा जाए तो ए सी का ही भी नहीं काम हो पाएगा

और आपको काम पूरा जो है मतलब जो है आफिस का कराना है तो मतलब डेढ़ लाख पौने दो लाख रुपये बैठ जाएगा उसमें

हाँ हाँ लेकिन बताएँ यहाँ बजट भी तो देख लीजिए जो है हम मतलब आएँ अगर जो है ठीक है आपके वहाँ तो बजट भी तो होना चाहिए जो है अगर बजट नहीं होगा तो हम केवल दौड़ के ही आएँगे आपके वहाँ यह आप मैनेज करिए जो है अच्छा अच्छा हमारे पास वर्कर हैं मतलब भरकर जो है तो आप लोग सिर्फ केवल अपना बजट सही कर लीजिए बाक़ी जो है हमारे पास वर्करों की कमी नहीं है और काम जो होगा तो यह नंबर एक का होगा आपके वहाँ चलिए ठीक है आपने बोला जो है हम फिर अपने वर्कर और हम जो है आएँगे जो है आपके वहाँ देख लेंगे क्या क्या लगना है क्या क्या काम होना है ठीक है